پہلی کی زندگی میں اور آج کی زندگی میں دھرتی اور آسمان کا فرق ہے یعنی عرش و فرش کا فرق ہے کیونکہ پہلے کے زمانے کے آدمی میں اخلاق خیالات آپسی بھائی چارگی اور اخلاق محبت اور یونٹی ساری ان کے اندر قائم تھی کیونکہ پہلے کہ پرانے نسلیں جو تھی وہ آپس میں مل جل کر ایک جگہ ایک خاندان میں رہا کرتے تھے ایک دوسرے کا آدر کرتے تھے ایک دوسرے کا سمان کرتے تھے ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے احترام کرتے تھے ایک دوسرے کے شریک حیات میں دکھ درد میں جا کر وہ پیار محبت سے شریک ہوا کرتے تھے اور ایک دوسرے کا ادب کیا کرتے تھے بڑے چھوٹے کا تہذیب کیا کرتے تھے اب جو نیا دور ہے یہ ڈجیٹل دور آ چکا ہے کیونکہ یہاں نہ بڑے چھوٹے کی تہذیب ہوتی ہے اور نہ چھوٹے بڑے کی تہذیب کرتے ہیں نہ بڑے چھوٹے کی تہذیب کرتے ہیں لوگ بے باک ہو چکے ہیں لہٰذا پرانی نسل میں اور نئی نسل میں بہت ساری چیزیں تبدیلی آ گئی ہیں جیسے پہننے اوڑھنے میں پرانے زمانے کے لوگ سادہ لباس ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنتے تھے آج کیونکہ نئی نسلیں کے لوگ ابھی تو وہ پینٹ شرٹ یہ وہ جو بھی ہے انگریزی ماڈل سارے اپنے جسم پہ اپناتے ہیں پہلے کے زمانے میں پرانی نسل میں ایسی چیزیں نہیں تھی وہ تہذیب کے دائرے میں رہا کرتے تھے

عزت کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی ہمیشہ شریک ہوا کرتے تھے اور آپس میں کوئی بھی لڑائی جھگڑا کچھ بھی ہو جائے تو آپس میں ہی بیٹھ کر کر کے وہ اپنے میں فیصلہ کر لیا کرتے تھے تاکہ یہ بات دوسروں کے پاس تک نہ پہنچ سکے دوسروں کے کان تک نہ پہنچ سکے تاکہ ہماری بدنامی ہو لیکن نئی نسلیں کے اندر کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو وہ کوٹ عدالت اور دس آدمی کے سامنے جا کر اس بات کو رکھتے ہیں تاکہ یہ کام جو پہلے ہوتا تھا وہ کام کے اندر اب جو نیا یہ سدھار کیا گیا ہے ایسا نہیں ہونی چاہیے جبکہ کوئی بھی کام ہو نئے دور میں تو پرانے دور کا ہی ابھی بھی بہت چیز باقی ہے جو چل رہا ہے جیسے شادی بیاہ ہو رسم و رواج ہو یہ سب چل رہا ہے